جیسا کہ ہم جانتے کہ اگر ہم کسی کسٹمر کے پاس جاتے ہیں جیسے کہ کوئی دکاندار ہے کوئی بزنس مین ہے اگر کوئی اس کے پاس کسی کام کے لیے آتا ہے کوئی جاپ کے لیے یا کچھ سامان خریدنے کے لیے دکاندار کے پاس جاتا ہے تو اگر دکاندار یہ جانتا ہے کہ اگر ہم اس سے اکڑ کے بات کریں گے اور اس سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے تو شاید میری دکان اور میرا بزنس نہیں چلے گا اتنا زیادہ تو یہاں پہ اردو زبان ایسے کام کرتی ہے کہ اگر کوئی اردو زبان میں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اردو زبان ایک بہت ہی میٹھی زبان ہے وہ اس کو بولنے میں لو اس کو بولو تو لوگوں کا دل جیت جاتا ہے تو یہاں پہ اردو زبان اگر کوئی بولتا ہے کسی ویاپاری سے تو وہ دکاندار سے بہت متاثر ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بزنس میں بھی وہ بہت زیادہ ورک کرتا ہے کہ لوگ اس کے طرف کھنچے چلے آتے ہیں تو اپنی زبان میٹھی رکھنے سے بہت فرق پڑتا ہے اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو اخبارات آتے ہیں بڑی بڑی ویب سائٹس چل رہی ہیں اردو زبان کو سیکھنے کے لیے تو یہاں پہ بزنس میں بڑے بڑے اخبار آ رہے ہیں تو یہاں پہ اردو زبان بہت اچھا اپنا رول پلے کرتی ہے بزنس میں اور ویاپار